میں نے اسکول میں پینٹنگ کرنا سیکھا تھا ایک بار میں نے پینٹنگ بنائی تو میری ٹیچر دیکھ کر خوش ہو گئے تب سے مجھے یہ اپریشیئٹ ہوا کہ میں پینٹنگ کر سکتی ہوں اس لیے پینٹنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے